पाण सभिनी पौधनि खे सुठी तरह उन्हनि जो ध्यानु रखूं त सभु पौधा जीवित रही सघंदा आहिनि पर जो पाण उन्हनि खे सही समय ते पाणी उस ऐं खाधु न पहुचायूं त उहे सुकी वेंदा आहिनि पाण खे पंहिंजे पौधनि खे जीवित रखिणा आहिनि त उहो पंहिंजे मथां आहे त त पाणई उन्हनि जो ध्यानु रखी सघंदा आहियूं जीअं त थधि जे मौसम में पौधे खे पाणी तॾहिं ॾियूं जॾहिं उन खे ज़रूरु हुजे छो त थधि में उन्हनि खे पाणीअ जी ज़रूरु घटि हूंदी आहे तॾहिं जेसिताईं कुंडे जी मिटीअ मथां खां ॿ इंच ताईं सुकी न हुजे तेसिताईं उन्हनि खे पाणी न ॾियूं उस जी ज़रूरु जो बि ध्यानु रखूं गुल ऐं फल ॾियण वारा पौधनि खे कड़ी उस जी ज़रूरु हूंदी आहे त उन्हनि खे अहिड़ी जॻह ते रखूं जिते इलाही उस ईं ईंदी हुजे पौधे खे जेतिरी ज़रूरु हुजे एतिरो प्रकाश मिलिणो खपे उन्हनि खे सही समय ते पाणी ॾियणो खपे समय ते खाधु ॾियणी खपे पौधे जे मथां धूड़ हुजे त उन खे साफ़ु करण खपे उन खे इ इलाही लॻंदी हवा खां दूरि रखणु खपे हीउ सभु करण सां पंहिंजो पौधो जीवित रहंदो आहे